तुमचे जे शूज आहा पळय ते एकदम बरे आसात बट ती डिलिवरी आहा पळय ती सारकी फालतू आसा कित्याक तुमी एकतर फोन करून येनात आनी एक तर अमकी अमकी तारीख दितात आनी ते तारखे दिसा पावत नात म्हाका ते ते तारखेक जाय आसले म्हणून आयें ते शूज ऑर्डन केल्ले पूण तुमी ते तारखेक पावकूच ना ताका लागून तुमी एकतर ते टायमार हाडून दिया नाल्यार फोन करा की अमके दिसा पावता म्हणून कित्याक आमीय रावता त्या दिसा घरा आनी वाट पळोवन रावतात ते शूज येतले येतले येतले करून बट ते पावत ना एकतर तुमी फोन करा आनी सांगा की येता म्हूण ह्या दिसा नाल्यार एकदम बरें जातलें फोन करून येयल्यार